क्या हाल चाल है अरे अब तुम्हारा भी ना सीजन में ध्यान नहीं रखते हो बताओ तुम्हारी फाइल क्या किए थे पहले ट्रीटमेंट अरे ये तो अभी यार तुम परहेज वगैरह कर नहीं रहे हो हाँ सुबह से फिर अरे किया करो काहे का परहेज यहाँ तो शुगर तो फिर से बढ़ी आ रही है या खानपान में कोई आपका ठिकाना नहीं है कुछ नहीं है थोड़ा सा भई दवा का असर तब होगा जब आप थोड़ा सा उसको सिस्टमैटिक लेंगे भई नहीं तो ऐसे में तो कुछ नहीं होना है दवा खाने से अकेले से कुछ थोड़ी होगा उसके पीछे अपने को अब खुद की इच्छा शक्ति भी बहुत जरूरी है वो तो दिखाई नहीं दे रही है आपका पहले का शुगर का लेवल वही है बी पी तो चलो ठीक है बी पी में आपने उसमें नमक वगैरह कम किया हुआ है तो बी पी तो नार्मल स्थिति में है लेकिन यह शुगर बहुत बढ़ा आ रहा है इसमें शुगर के लिए करना पड़ेगा पिछले बार की भी दवा भी मेरे ख्याल से पूरी खत्म हो गई क्या और खाना और खाने नहीं तो चावल को भई मैं तो बोला था कि आपको जो चावल खाना कितना खाओंगे बता दो तो उसकी एक लिमिट अपन सेट कर देंगे उतना आप खाओ खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या कितना खाना है ये पहले अपन जो शेड्यूल बना कर देते वैसे खाना पड़ेगा अब ऐसा है चावल भी आन दो तो जितना खाओ लेकिन मर्जी का खा रहे है ऐसा तो काम नहीं चलेगा और मैं बताया था कि पार्ट पार्ट में खाना है उसको थोड़ा सा गेप लें एक मुश्त ना खाएं गेप में लेकर के खाने को बोला था के दो दो तीन तीन घंटे में एक बार खा लिया करेंगे तो उससे कुछ आराम मिलेगा तो कुछ हो नहीं पा रहा है तो वो आज सुबह घूमने की बात भी बोला था कि थोड़ा सा सुबह उठ के घूमा करो भाई तो तुम तो वो कर नहीं रहे तो शुगर कहाँ से कंट्रोल हो जाएगा भई दवा अकेले काम थोड़ी ही करती है दवा के साथ में ये थोड़ी कुछ घूमना खाने में कंट्रोल करना ये सब तो करना पड़ेगा वो तो हो नहीं रहा है तो दवा से फिर कुछ नहीं होगा भई नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में इंसुलिन तक के बात पहुँच जायेगी और इंसुलिन तक तो वो सुबह थोड़ा सा घूमने तो जा रहे हो कित्ते बजे मतलब कितना चल जाते हो मतलब तेज चलते हो या धीरे धीरे ऐसे ही टहलने भी जाते हो क्या है ये सब थोड़ा तेज चलना पड़ेगा ना कुछ पसीना भी निकले और दो किलोमीटर कम से कम होना चाहिए तो अभी तो दो किलोमीटर होगा और अभी तो और खान पान में थोड़ा कंट्रोल करो वैसे भी शुगर कंट्रोल हो जायेगी अब इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा अब अच्छा पानी आ रहा है तो थोड़ा सा अब छतरी लेकर जा सकते हैं जाने में दिक्कत क्या है अब जाना है तो एक टाइम कभी भी सुबह या शाम के टाइम पे तो जा ही सकते हैं

और दवा वगैरह कर लो उसी से होगा भई अब आप सोचो कि हम थोड़ा सावधानी नहीं बरतेंगे और शुगर कंट्रोल हो जाए तो ऐसे में होने वाली नहीं है इस इसलिए आपको सावधानी लो खुजाने के लिए तो मलहम लिख दे रहा हूँ मैं उसको आप लगा लेना उससे हो जाएगा और अभी उसके लिए ज़्यादा दवा की अलग से जरूरत नहीं है जब नहीं सुधरेगा फिर देखेंगे कि क्या करना है आगे का ठीक है अरे अभी अभी मैं चेंज कर दे रहा हूँ ना ये वाला लगाओ और अब नहीं होगा तो फिर देखेंगे इससे हो जाएगा ठीक है चलिए ठीक है